जैसा की हम बताते हैं आपको मैं एक ग्रामीण परिवार से बिलॉंग करती हूँ मेरे पापा कृषक है और मेरी मम्मी गृहणी है तो हमारे परिवार में हमारे पापा और भाई खेती का काम सम्भाल लेते हैं और हमारी मम्मी की यह भूमिका है की वह गृह कार्यों मे अपना समय देती है तो हम हमारे मम्मी की हेल्प करते हैं घरेलू कार्यों मे जैसे खाना बनना घर का सारा काम करना बर्तन धुलना कपड़े धुलना यह सारे काम मम्मी करती है और हमारे पापा खेती का काम करते हैं और कृषि कार्यों मे संलग्न रहते है और पारिवारिक जैसी कोई शादी हो गया कोई बड़ा सा आयोजन हो गया तो इसमे हमारे मम्मी पापा इस प्रोग्राम को दोनों अटैन करते है और हम हम भी हमारे परिवार के साथ में इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो जाते हैं इस प्रकार परिवार में महिला और पुरुष की दोनों की दोनों का होना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि जिस प्रकार गाड़ी के दो पहिये होते है वह एक दूसरे के बिना नहीं चल पाते हैं उसी प्रकार परिवार मे मम्मी पापा का होना भी महत्वपूर्ण होता है किसी एक के न होने से परिवार नहीं चल पता है इसलिए महिला पुरुष दोनों का होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है